ग्राएं ते शैह्रें दे स्कूलें बिच्च केह् फर्क ऐ ग्राएं दे शैह्रें दे स्कूलें बिच्च अज्ज कल बड़ा फर्क ऐ पैह्लें ते ग्राएं बिच्च पैह्ली ग पैह्लें पैह्ले दी गल्ल ऐ ग्राएं पैह्लें जमान्ने बिच्च ग्राएं बिच्च स्कूल गै निं होंदे हे बच्चे पढ़दे गै नेईं हे ते शैह्रें बिच्च होंदे हे कुतै कोई कोई बच्चा गै जेह्ड़ा हा कि घर दा फाईनैंशल आस्तै घर दी इनकम होऐ कोई पैसे होऐ कोई कमांदा होऐ घर ते ओह् अपने बच्चें गी भेजी ओड़दा हा स्कूल ते अज्ज कल ते सारे बच्चे स्कूल आंदे भाएं ओह् होऐ ओह् ग्राएं दे ते भाएं ओह् होऐ ओह् शैह्रें दे ग्राएं च बी ग्राएं च ते ग्राएं दे बच्चे बी अज्ज कल बड़ी बड़ी दूर जा दे बड़ी बड़ी दूर जा दे स्टीमा बड़ी बड़ी शैल लै दे ओह् ते अग्गें के ए ऐस बना दे बड़े सारे बड़ा बड्डे बड्डे बना दे ऐ ते शैह्रें बिच्च शैह्रें बिच्च बी बनदे ऐ ग्राएं ते शैह्रें बिच्च एह् डिफ्रैंस ऐ कि ग्राएं शैह्रें दे स्कूल बिच्च ऐन एस ऐन सी सी बी होंदी स्कूलें बिच्च बड़े सारे प्ले होंदे कुसै बिच्च ओह् होंदा कि डांसिंग बी होंदी बड्डे बड्डे स्कूलें बिच्च ते डांसिंग बी होंदी ते सिंगिंग बी होंदी बड़ा कुछ होंदा ऐक्स्ट्रा क्लासिस होंदियां जेह्दे बिच्च उनूं ते ऐक्सट्रा क्लासिस बी होंदियां ओह्दे बिच्च ते होर बी बड़ियां सारियां होंदियां जियां कि उ'नें डांस हां डांस सखांदे ऐ अज्ज कल ते ग्राएं दे स्कूलें बिच्च इ'यां डांस डूंस ते निं खाल्ली पढ़ाई ऐ हां जी पढ़ाई ऐ हून ते चलो आई गेदियां खेलां खूलां बी आई गेदियां बड़े सारे आई गेदे कि खेलां इक बड़ा ही म्हत्व ऐ एह् मतलब कि जिन्ना पढ़ाई करो ओह्दे कन्नै कन्नै कुछ करो होर बी जियां कि खेलने बिच्च पार्टिसिपेट करो बंदे गी बच्चे गी होर डांसिंग जेह्दे हॉब्बीस बड़ियां शैल शैल होंदियां ओह् जाओ ओह्दे च हॉब्बीस शैल होऐ कि जियां कि डांसिंग होई बच्चे कुड़ियां बड़ियां जादा डांसिंग बिच्च शौंक रखदियां पढ़ाई दे कन्नै कन्नै पढ़ाई ते जरूरी ऐ अज्ज कल दे जमान्ने बिच्च पढ़ाई पढ़ाई बड़ी जरूरी ऐ पढ़ाई कन्नै कन्नै डांसिंग करो डांसिंग होई जंदी होर सिंगिंग होई गेई सिगिंग अज्ज कल कंपिटिशन बी बड़े सारे होआ दे पढ़ाइयें बिच्च होऐ दे डांसिंग बिच्च होई गे सिंगिंग बिच्च होई गे स्पोर्टस बिच्च होई गे खेलें बिच्च होई गे जियां कि अज्ज कल इद्धर साढ़े इद्धर दे हून बाल्ली बॉल होएआ ते बाल्ली बॉल च साढ़ी जम्मू दी टीम जित्ती साढ़े कोल साढ़े इद्धर जम्मू दी टीम जित्ती ते ट्राफी मिलदी बड़ी खुशी होंदी इ'यां अखबारें बिच्च नाम आंदा अज्ज कल घर आह्ले बड़े खुश होंदे कि हां जी साढ़े बच्चे दा नाम आए दा इ'यां ते अग्गें जाने आस्तै इंट्रनैशनल गेमां नैशनल गेमां खेलने पौंदियां ते केह् पता अग्गें उप्पर चली जाओ होर शैल नाम कमांदे ते पैसे बी ओह्दे कन्नै बच्चा इंडिपैंटट होई जंदा अपने उप्पर कि हां जी में कमान लग्गे दां ते होर पढ़ाई ते होर जेह्ड़े अज्ज कल शैह्रें बिच्च होई गे इ'यां कि स्विमिंग स्विमिंग अज्ज कल स्विमिंग दा बी ओह् ऐ कि हून जियां बड्डे बड्डे शैह्रें बिच्च स्विमिंग अलग अलग क्लासिस लगदियां जियां कि डांसिंग होई गेई फिर पढ़ाई दे बारे च होई गेआ पढ़ाई दी अलग अलग क्लासिस लगदियां ते होर बी होंदा होर बी बड़ा कुछ होंदा ऐ बड्डे बड्डे स्कूलें बिच्च ते ग्राएं दे होर स्कूलें बिच्च होंदा कि पढ़ाई बी होंदी ऐ पढ़ाई बड़ी शैल होंदी ग्राएं दे स्कूलें च अज्ज कल प्राईवेट स्कूल खुल्ली गेदे हर ग्राएं बिच्च प्राईवेट गौरमैंट स्कूल ऐ कि हां जी सब टीचर बड़े शैल शैल पढ़े दे होंदे बड़े हारे बड़े इ'यां पढ़े पढ़े लिखे दे टीचर पढ़ांदे ऐ उद्धर बी ग्राएं बिच्च बी आंदे ते होर बी केह् डिफ्रैंट होंदे बिच्च स्कूलें बिच्च ग्राएं दे स्कूलें बिच्च ते एह्दे च अज्ज कल ग्राएं दे स्कूलें च बी बच्चे इंग्लिश बड़ी शैल बोली लैंदे ऐ अपनी अपनी भाशा दा बड़ा शैल इस्तमाल करी लैंदे ऐ ते इंग्लिश बी अज्ज कल ग्राएं दे बच्चे इ'यां लगदे कि हां जी एह् बी शैह्रें दे बच्चे ऐ इन्नी शैल इंग्लिश बोली लैंदे ऐ केह् पता शैह्रें कोला बी शैल इंग्लिश बोली लैंदे ग्राएं दे बच्चे ते ते होर इ'यां शैह्रें दे बच्चे होई गे इ'यां आक्खो कि अज्ज कल दे स्कूल इ'यां लंच बाक्स च अज्ज कल स्कूलें दी जरूरत गै निं ऐ कि अज्ज कल ते स्कूल गै लंच बाक्स मिला दे ऐ ते बच्चे जेह्ड़े कि इ'यां फ्री होई जंदे ऐ अज्ज कल दे अज्ज कल दे दौर बिच्च ना स्कूल पढ़ाई दा इन्ना म्हत्तव होई गेदा कि ऐजुकेशन आस्तै बच्चा कुद्धर कुद्धर जंदा ऐ पढ़ने आस्तै बच्चा कुद्धर कुद्धर तक्कर चली जंदा ते पढ़ी पढ़ी लिखी बच्चा कुछ शैल कम्म करा इ'यै पेरैंटस चांह्दे ऐ ते बच्चे ताइयें पढ़ांदे ऐ पैह्ले दौर बिच्च बच्चे इन्ना ओह् निं करदे हे कि हां जी कुछ ना कुछ कम्म ते मिली गै जाह्ग पर इस दौर बिच्च बच्चे गी इन्ना कम्म नेईं मिलदा इन्ना कम्म अगर इ'यां हून इन्नी नौकरियां बी निं रेहियां ऐ कि हां जी बच्चा ओह् बच्चा अगर पढ़ै ते अपना कम्म कारोबार खोह्ली सकदा बड़ा सारा कुछ बड़ा सारा करी सकदा कुछ बी करी सकदा इ'यां बड़ी सारी कंपनियां कुछ बी इलैक्ट्रीक्स इलैक्ट्री च जाई सकदा बंदा कंप्यूटर बच्चा कंप्यूटर सिक्खी लैंदे ते बच्चा अग्गें फिर अपना कोई ट्यूशन सैंटर खोह्ली लैंदा बड़ा कुछ बच्चा करदा पढ़ने आस्तै ते पढ़ाने आस्तै ते ताइयें लोग शैल स्कूलें बिच्च पांदे बच्चें गी